जों बिदिनो गिर्जा हाबो देवबारब्ला सुखुरबारब्ला बिदिनो रबिबार फुंआवबो सानावबो मोनायावबो बिदिनो हाब्बाय थायो ओमफ्राय बिदिनो गामिफ्राव बेरायो समाव समाव बेबादिनो हाथायाव फैयो मैगं थाइगं लाङो बिदिनो समावहाय गामियावबो जालायो लांफैलायो जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो समाव बेरायलायो ज' जनो थांलायो फैलायो

बर'दिनफ्रावबो ज' ज' जालायो लोंलायो बिदिनो खाजि फिथा सिथाव रंजायो बयबो मोसालायनाय रोजाबलायनाय बिदिनो समाव मिनि लायनाय रंजालायनाय गासैनिखौबो जोङो बिदिनो फालियो ओमफ्राय बे जानाय लोंनायजों मिनिलायगोन समाव मिनिलायो बेरायो

ज' जनो जोङो बिदिनो न'खरावबो रायज्लायो मिनिलायो जालायो लोंलायो बयबो बिदिनो समावहाय गिर्जाफोराव थांङो हाथायाव फैयो स्कुलाव फैयो फिसाफ्राबो थांलाय फैलाय बिदिनो

सभायाव थांङो गुद फ्रायडे बेबायदिनो फालियो जायो रंजायो जोङो बयबो बिदिनो गामियाव थालायनाय जालायनाय बयबो बिदि ज' ज'नो जाथि खुरमानाव बिदि आलासि जालायनाय फैलायनाय थांलायनाय बिदि बयबो ज' ज'नो ओमफ्राय जोङो थांलाययो फैलाययो बिदिनो ज' ज' आलासिबो जालायो आरो समावहाय थांलायो फैलायो

जों ख्रिस्टान होन्नानैहाय जों बयबो बिदिनो गिर्जाखौ हाबो थांङो फैयो सुखुरबाराव गिर्जा हाबो सुनिबाराव मोनायाव गिर्जा हाबो देवबाराव मोना फुं सान गिर्जा हाबो बुधबार मोनायाव हाबो हाब्बाय थायो आरो बिदिनो ओमफ्राय महायबा थांनांगौब्ला थांबाय फैनांगौला फैबाय ज' ज'नो माब्लाबा समावहाय हारसिं थांबाय फैबाय बिदि बयबो थांथारनांगौआव थांबाय थांनाङियाव थाङा बिदि बे हाथायाव थांङो फैयो गासैनावबो थांङो